मुझे अपने दादाजी के घर जाना था क्योंकि हमारे दादाजी तबियत बहुत खराब थी तो मुझे फ़ोन आया मेरी दादी का के बेटे दादाजी का तबियत बहुत खराब हे तुम जल्दी से घर आ जाओ तो मैं दस पाँच हज़ार की नौकरी करता हूँ तो मैंने जल्दी से टैक्सी बुक की मैंने पैसे जल्दी से बैंक से निकाले टैक्सी बुक की लेकिन वो टेक्सी आने में दो घंटे एक घंटे ज़्यादा से ज़्यादा तीन घंटे उसने ले लिए तो मैंने उसे फिर कॉल लगाया मैंने बहुत बार कॉल लगाया उसने नहीं उठाया फिर मैंने बार बार कॉल लगाया फिर उसने उठाया उसने बोला सर मैं जानता हूँ कि मैंने उसे डांटा फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बोला सर के मैं जानता हूँ कि आपकी ज़रूरत बहुत बड़ी है आपको घर पहुंचना है अपने गाँव में ठीक है आप जानते हैं यहाँ कोइ मौत से लड़ रहा है तो मैंने कहा ठीक है उसे जल्दी से पहुँचा के आओ यही सारी बातें हैं